हमरा घरमे खाना बनाबै लेल एल पी जी सेलेन्डरके इस्तेमाल करैके समयमे सुरक्षा आओर सुरक्षाके बहुत जरूरी छै आओर बहुत ही सावधानी बरतै पड़ै छै कियाकि एहिमे बहुत तरहके बहुत डर रहै छै जेसब महिलासब खाना बनाबैत बनाबैत यदि गैस निकलि गेलै तऽ यदि आगिके सम्पर्कमे ओ गैस आबि गेलै जेकि बहुत ही घातक गैस होइ छै कि कोनो होइ छै एमहर कैप्टन नामके गैस होइ छै अहाँके जेकि बहुत ही घातक गैस होइ छै बहुत ही क्रियाशील होइ छै जे तुरन्त आगिके प्रभावमे आबिते अहाँके तुरन्त आगि धऽ लै छै जे कारण जे छै से ओ एक तरहसँ ओ बमके तरह फूटिओ सकै छै जखन बहुत आदमीके जान जा सकैए बहुत दुर्घटनाग्रस्त भऽ सकैए आदमीसब तऽ एहि कारण जे छै सुरक्षा मतलब बहुत सुरक्षा बहुत बरतना चाही एकर सावधानी बहुत राखल जा सकै छै जाहिठाम गैस निकलैत होइ ओहिठाम सूती कपड़ाके भिंगोके ओहिपर यदि राखल जाइ तऽ ओहि कारण ओहिसँ जे छै से गैसके निकासी बन्द भऽ सकैए जे कारण जे छै से आदमीके जीवन सुरक्षित भऽ जेतै जे कारण घर परिवार खुश रहतै आओर एहिलए सरकार कहै छै मतलब किछु आओर कदम उठेना चाही जे गैससबके जे छै से कोना बढ़िआँसँ बढ़िआँसँ राखल जा सकैए जाहिसँ घरमे किछु दोसर काम नहि होइ किछु दुर्घटना नहि घटै एहिलए सरकारके तऽ बहुत कदम उठाबै परतै आओर आम आदमीके भी एहिसबमे जागरूक होअए पड़तै जे सबसए बड़का तऽ बच्चासबके नहि चलाबै देना चाही कहिओ हमेशा रेग्युलेटरके चेक करैत रहब तकर बाद गैसके भी चेक करैत रहना चाही सब आदमीके